मैने कुर्सी ख़रीदी थी हमें लगा वह अच्छा है काफ़ी समय कुछ समय बीतने के बाद वह अपने आप टूटने लगा समझ में नहीं आ रहा था कि यह टूट क्यों रहा है अब कैसे टूट रहा है इसे ऐसा लगा कि शायद हमने कहीं गलती की है समझने में की आखिर इसमें क्या दिक्कत हमने की आपसे जब भी कोई सामान ख़रीदेंगे तब पूरी जाँच करके ही ख़रीदेंगे